شادیوں میں لطف اندوز ہونے کا جو ہم لوگوں کا طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم شادیوں کے دن نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں پرفیوم وغیرہ لگاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ گھومتے ٹہلتے ہیں تصویر وغیرہ کلک کراتے ہیں اسی طرح اچھے سے اچھا کھانا گھومنا دوستوں کے ساتھ تصویر کلک کرانا یہی سب ہوتا ہے گانے سنگیت رقص کے چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں تو یہ سب چیزیں میں کرتا نہیں ہوں باقی دوستوں کے ساتھ خوب مزے کرتے ہیں ہنسی خوشی باتیں کرتے ہیں بس یہی سب ہوتا ہے جو ہم شادیوں میں کرتے ہیں